नहि अखन फिलहालमे अपन क्षेत्रमे स्थानीय स्तर पर कोनो मार्गदर्शक या मार्गदर्शन सेवा दल तऽ नहि छथि लेकिन हँ अगर कोई अबै छथि तऽ हुनका मदद लेल स्थानीय लोकसभ सदैव तत्पर रहै छथि जेकि हिन्दी मैथिली और अङ्ग्रेजी भाषामे सामान्यतः गाइड या फेर बता सकै छथि